हॅलो आं अनूज उलयता तो म्हाका क्रोमान लागलो न्हू फोन म्हाका एक बील जाय आसलें हांयेंन दोण म्हयने पयलीं एक फोन घेतलेलो वन प्लस टुवॅलार हय तेजो एक बील जाय आसलो तें बील दिल्लें तें मातशें शेणलें तें आनी म्हाका एक अर्जंट जाय आसलें बील तें काम आसलें मातशें सो म्हाका मेळटलें कांय

डुप्लिकेट बाय बील जाय आसलें रिटर्न नाल्या ई बील सुद्दां चलता म्हाका पूण म्हाका अर्जंट जाय मातशें मेळटलें म्हाका तर केन्ना हांव तुका मेळपाक ऑनलायन जातलें काय अश्या फोनारूत काय थंय येवपाचें पडटलें म्हाका नाल्या थंय येता हांव केन्ना येवं तुमी केन्ना फ्री आसता अशें टायमार सांग चारांक बी अशें येता सांच्या टायमार ओके आनी बंद कितल्यांक जाता तुमचें धांक ओके ओके धांक बंद जाता तेज्या मदीं येता हांव आनी बील व्हरता किदें डॉक्युमेंट जाय पडटलें इन केस कितें प्रोब्लम जाय ना न्हू ओके ओके इफ मोबायल हाडटा ओटीपी जाय जाल्यार हितून घे होच मोबायल घेतलेलो येता आं ओके किदें आनी आहा जाल्यार वॉट्सॅपार म्हाका मॅसेज कर ओके हांव येता मागीर बील हय होच नंबर फोन नाल्या वॉट्सॅप होत नंबर आहा म्हाजो सकाळीं कितल्यांक ओपन जाता ओके सा आ णवांग ओके बरें नाल्या सकाळ ना फ्री आसता हांव ना कॉलेजीक वयता न्हू तर सांचे टायम आसल्यार तेन्ना येता सांचे चारांक ना जाल्यार सकालीं येतलो

फाल्यां ओपन आसा नाल्या क्रिसमस चलता न्हू क्रिसमसाक बी बंद आसलें नाल्या नाल्या ट्वेंटी सिक्स्थार येता ओके सकाळीं येता सव्वीस ओके ओके बरें बरें चारांक येता सांजेचो ओके बरें थँक्यू